हलो मां मोहित थो ॻाल्हायां तव्हां हींअर मूं वटि थोरी देरि पहिरियों फ़ोन कयो जी जी हा हा हींअर थोरी देरि अॻु ई तव्हां खे फ़ोन कयो हो त हा मूं छा पिए चयो त हींअर ई मूं अञा कल्ह मुंहिंजो सिम हिकिड़ो सेकण्ड मां नेटवर्क में वञी ॻाल्हायां थो हलो हाणे अचे थो आवाजु मां छा पिए चयो त कल मूं सिम मुंहिंजी पोर्ट कराई आहे एयरटेल मां जीयो में त अॼु सुबूह जो मुंहिंजो पोर्ट थी चुकी आहे त तव्हां मूंखे जीयो में हींअर कहिड़ा कहिड़ा प्लान्स पिया हलनि थोरी उन जी जांच वठिणी हुई त मां फ़ोन कयो मुंहिंजो एयरटेल में सवलो नेटवर्क कोन ईंदो हो ऐं उन जा प्लान्स बि चङा महांगा महांगा हुआ न को मूंखे कुझु फ़ाइदो पिए थियो उन मां त मुंहिंजो दोस्त हिकिड़ो हो उन खे हा ऐं मुंहिंजो दोस्त बि मूंखे ॿुधायो की जीयो प्लान्स में चङियूं सुठियूं सुविधाऊं आहिनि चङो सुठो नेट थो हले नेटवर्क हमेशह सभिनि हंधि पकिड़ाइजे थो त मूं सोचियो पोर्ट करायां त इन इन जी जांच वठण लाइ ई तव्हां खे फ़ोन कयो आहे हा त मूंखे तव्हां थोरो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चोरियासीं इंच अच्छा अच्छा त तव्हां जेको मूंखे प्लान ॿुधायो तव्हां मूंखे जेको प्लान ॿुधायांव न चोरियासीं ॾींहंनि जो ऐं ॿुधायांव टिनि महिननि जो थींदो आहे नवे ॾींहंनि जो उन में पंजा रुपिया मथे पवंदा आहिनि त हुन जो यां कहिड़ो अघु आहे मतिलबु घणे रुपए पवंदो उहो प्लान अच्छा अच्छा टिनि महिननि में मूंखे इंटरनेट बि मिलंदी ऐं गॾ में टॉकटाईम डेली जो ऐं मां छा थो पुछां अगरि बिना महिने मुंहिंजो जीअं रोज ॿ जी बी यूज़ न थिए कॾहिं हिकु जी बी थियो कॾहिं ॾेढ जी बी थियो त उहो ॿिए ॾींहं रोलऑन थींदो यां मथे महिने उहो प्लान वरी थींदो कंटीन्यू यां उते ई ख़तमु थी वेंदो टिनि महिननि खां पोइ अच्छा त जेको इहो टिनि महिननि वारो प्लान आहे इन में कुझु नया सब्सक्रिपिशन वग़ैरह ॾींदा आहियो चैनलनि जा अठ सौ नवानवे खां पोइ मथां ॿिया चार्जिस बि भरिणा पवंदा हिन में अच्छा ऐं ऐं तॾहिं बि मूंखे मूंखे अहिड़ो कहिड़ो सुठो प्लान ॿुधायो टीह ॾींहंनि वारो महिने वारो जंहिंमें रोज़ ई मूंखे ॾेढ जी बी हुजे त उहो घणे मूंखे पवंदो महिने वारो खपे टिनि महिननि जो कोन खपे

त हिकु कमु कयो तव्हां मुंहिंजो इहो ॾेढ जी बी वारो जेको आहे प्लान ॿिनि महिननि वारो उहो तव्हां अच्छा त तव्हां मुंहिंजो ॿिनि हम्म हम्म ॿिन जी बी वारनि जो घणो रेट ॿुधायव अठ सौ नवानवे हा त तव्हां इहो ॿिनि जी बी

हा तव्हां हिकु कमु कयो दीदी तव्हां इहो अठ सौ नवानवे टिनि महिननि जो करे छॾियो मां तव्हां खे हींअर हिन ई नम्बर ते गूगल पे करे थो छॾियां पैसा ठीकु आहे ओक ओके हरीओम हरिओम दीदी